जि'यां पैह्लें बी तुसें गी दस्सेआ कि ऑनलाइन सिस्टम जेह्ड़ा ऐ अज्ज कल सारें आस्तै चला करदा ऐ ते एह् हर इक स्कीम असें गी ऑनलाइन ई फोन पर मिली जंदी ऐ ते जि'यां की असें ई कोई शॉपिंग करनी होंदी ऐ ते अस ऑनलाइन शॉपिंग करी लैने आं जि'यां कि मीशो पर असें कोई सूट मंगवाया ते ओह् तिन्न चार दिन बाद साढ़े घर पुज्जी जंदा ऐ ते ऑनलाइन होर बी असें कोई फॉर्म बगैरा लाना होंदा ऐ ते असें ई अपने फोन पर ई ऑनलाइन फॉर्म भरी सकदे आं ते हर इक जॉब बगैरा दा बी असी फॉर्म भरी सकदे ते हर इक जॉब दे रिलेटेड कुछ बी असें ई हर इक सुविधा असें ई ऑनलाइन फॉर्म भरियै मिलदी ऐ जि'यां कि अजें कि ऑनलाइन कुछ बी मंगवाना होऐ तां अस फोन पर मंगवांदे